आं मोजां मोनसिननाय ओंख्रिआ मानि बर'नि ओंख्रि नालाय आंङो अनद्लाखौ मोजां मोनो अनद्लाखौ जोंङो माइरंखौ सुबाय माइरंखौ सुनानै सोमनानै लाबाय सोमनानै लानानै दाउजों संबाय आरो दाउखौबो जोंङो सुबाय सुनानै गोदाखांनानै सुबाय सुखांनायनि उनाव रेडि खालामनानै दोनफैबाय आमफ्राय अन देबाय अन देनानै थाव सेरबाय थाव सेरनानै जोंङो संख्रि बानलु मस्ला रेडि खालामनानै थाव सेरनानै दै होबाय दै होनानै गोदौ होबाय गोदौ होनानै जोङो अनखौ उरबाय अन उरनानै खारै हरबाय खारै हरखांनायनि उनाव अन हरखांनायनि उनाव खारै हरो आरो खारै हरखांनायनि उनाव संख्रि बानलु बुथ जेन'बा एवखांनायावनो होखाबाय आमफ्राय उनाव बेखौ थावगोन ना थावाखै एसे सायस बायसखौ नायनानै जोंङो खारै नाङाखैब्ला खारै नांङाखै संख्रै नांङाखैब्ला संख्रै नांङाखै बेखौ नायनानै होफिनबाय होफिनानै मोनखांनानै दोनबाय आरो जों गोथाव मोनबाय जाबाय लोंबाय बेदिनो आरो मोनसेनि सेकेण्डनि उनाव मोनसेखौ आङो मोजां मोनो अमा बेदर अमा बेदर जोंना बर'नालाय अमा बेदरखौथ' बिराद गोथाव मोनो जाहैबाय गोथाव मोननायनि उनाव जोङो बाजाराव लायबाय बाजाराव लायनानै सुनानै दोनबाय सुनानै दोननानै रेडि खालामनानै बेखौबो बिदिनो जोंङो संबाय आलु एरि होनानै संनानै जेन'बा संख्रै बानलु रेडि खालामखानानै दोननानै जोङो संबाय आरो मस्ला थाव एरि होनानै बानलु संख्रि होनानै संबाय दोनबाय जाबाय बेखिनि आरो आंनि गोथाव मोननाय मोजां मोननाय ओंख्रिया आं बेखौनो साबसिन मोनो आरो अनद्ला आरो अमा बेदरजों आलुजों बेखौनो साबसिन मोनो आं